میرے پسنددہ کھیل ہاکی فٹ بال بیڈمنٹن ہیں یہ مجھے بہت پسند ہیں اور مجھے اور بھی کھیل کھیلنا پسند ہیں اور مجھے فٹ بال دیکھنا ہاکی بیڈمنٹن کے کھیل دیکھنا بہت پسند ہے مجھے ان سے بہت سے فائدے ملتے ہیں مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کو کیسے کھیلیں اور کیسے یہ کھیلنے کے طریقے حاصل کریں اور مجھے بہ کھیل کھیلنا اس لیے بھی پسند ہے کیونکہ اس سے جسمانی بہت سے فائدے ملتے ہیں اور ان سے اے بہت سے دماغی فائدے بھی ملتے ہیں اس لیے مجھے کھیل کھیلنا اور دیکھنا دونوں ہی پسند ہے